असांजे भारत देश में चांहिं सभिनि खे ॾाढी वणंदी आहे चाय जे बिना रही सघंदा आहिनि चाहे उहे घर में हुजनि या ॿाहिरि हुजनि या ऑफिस में हुजनि या दुकानूं ते हुजनि बसि चांहिं त माण्हुनि खे खपे ई खपे जीअं घर में हुजे त सुबुहु सु उथदे ही माण्हुनि खे पहले चांहिं खपे पोइ ॿियों कमु कंदा आहिनि और दुकाननि ते बि चांहिं ज़रूरु पीअंदा आहिनि बिना चांहिं जे माण्हुनि जो कोई कम न थींदो आहे जीअं ऑफिसनि में बि ॾींहुं में ॿ टे चांहिंयू त थी वेंदियूं आहिनि और दुकाननि ते बि माण्हू चांहिं त ज़रूरु पीअंदा आहिनि जीअं घरो को असां त ॿाहिरि घुमणु निकिरो था त गाॾी में बि माण्हू बिहाए करे चाय त ज़रूरु पीअंदा आहिनि और घर में बि महिमान अचनि या कोई बि त चांहिं त ज़रूरु ठहींदी आहे और जॾहिं छुट्टी हुजे संडे ॾींहुं पोइ त चांहिं त सुबुह खों वठी राति ताईं बसि चांहिं ई ठईंदी रहंदी आहे मुंहिंजे घोटु खे त चांहिं ॾाढी वणंदी आहे सुबुह खों वठी ॾींहं ताईं चारि पंज बार चाय पीअंदा आहिनि और मूंखे बि बिना चांहिं जे त कुझु बि न वणंदो आहे चांहिं जे सिवा त कुझु बि न आहे ॿाहिरि निकिरो त चांहिं पहले ज़रूरु खपे न त कुझु न वणंदो आहे बिना अगरि चांहिं तव्हां न पीअंदो त मथे में ॾाढो जीअं कढ बि काढे बि कंहिंजे घर बि वञो महिमाननि जे त पहिले असांखे त चांहिं त ज़रूरु खपे त चांहिं में जीअं असां चांहिं ठाहींदा आहियूं त अदरक माण्हू विझंदा आहिनि इलाइची या त कारी मिर्च और मुलेठी वारी बि चांहिं माण्हू ठाहींदा आहिनि उहे ॾाढी बढ़िया हूंदी आहे और सर्दियुनि में त चांहिं अदरक कारी मिर्च इलाइची विझो त उन जी ॾाढी बढ़िया चांहिं ठहींदी आहे उन सां थोरो गलो बि सही थी वेंदो आहे इन लाइ बिना चांहिं जे त असांजो त बिल्कुलु कोई बि जीवन न आहे और असां घर में चांहिं में इलाइची अदरक कारी मिर्च सभु विझंदा आहियूं त असांजी ॾाढी सुठी चांहिं ठहींदी आहे और असांजे घर त बसि सुबुहु जी ही चारि बार चांहिं ठही वेंदी आ और जो कोई बि ईंदो आहे पहले चांहिं पीअंदो आ उन खां पोइ कुझु रोटी वोटी कुझु खाईंदो आहे राति जो बि असांजे घर चांहिं ॾाढी ठहींदी आहे मुंहिंजे माइके में बि ॾाढी त हिकु हिकु घंटे में माण्हू चांहिं पीअंदा आहिनि असां बचपन खां ई चांहिं जी ॾाढी आदत आहे और चांहिं जे बिना असां न रही सघंदा आहियूं